میرا نام سنجے ہے میں نے حال ہی میں اپنا موبائل نمبر بدلا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ نیا نمبر میرے پین کارڈ کے ریکارڈ پر اپڈیٹ ہو جائے میرا پین نمبر ہے اے بی سی ڈی ای ایک دو تین چار ایف اور میرا نیا موبائل نمبر ہے نو آٹھ سات چھ پانچ چار تین دو ایک زیرو برائے کرم مجھے یہ بتائیں کہ اس نمبر کو اپڈیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے اور مجھے کون سے ڈاکومنٹس جمع کروانے ہوں گے